हाणे जीअं इंडिया ज़बरदस्त पावर वारी आहे ऐं ॾाढी ग्रोथ थींदी आहे जंहिंजे कारण आहिनि इहे इंडस्ट्रियूं रिलाइंस टाटा बिरला अम्बानी हिननि जी जेके बि इंडस्ट्री आहिनि हिननि जे करे असांजी इंडिया जाम ग्रोथ थी रही आहे ऐं जेकी नईं सरकारि आहे हुननि जे करे बि डीसिजन मेकिंग सुठा आहिनि हिन करे ऐं हिन इंटरनेट बैंकिंग जेके अॼुकल्ह मेंन किरदार निभाए रहिया आहिनि हिननि सेक्टरनि में ऐं सॼे असांजे इंडिया में त बैंकिंग इंटरनेट सिस्टम जो ॾाढो योगदान आहे ऐं सुठो आहे कि इहे हमेशह हुजनि ऐं जाम माण्हुनि जी सहुलियत ऐं हिन करे